मध्य प्रदेश में धर्म सां संबंध धर्म सां जुड़ियल ॾाढा समर्पित संत आहिनि जंहिंमें मुख्य हरे माधव दरबार कटनी पूज्य मेहण दरबार शांति नगर ऐं शहर में बि कई संत सिंधी समाज जे प्रचार प्रसार लाइ आहिनि मध्य प्रदेश जे कटनी शहर खां जे ॿाहिरि था निकिरऊं त पन्ना शहर में धीरेंद्र शास्त्री जी हिंदू सनातन धर्म खे वधाइण लाइ ऐं प्रचार प्रसार लाइ विश्व जो बि दौरो करे रहिया आहिनि संत अवधेशानंद जी महाराज पूज्य बापू गुजराती संत आहिनि महाराज प्रेमानंद जी मध्य प्रदेश जा हिंदु धर्म संस्कृतीअ खे वधाइण लाइ इन्हनि में वधि इन्हनि जो सहयोग वधि में वधि आहे समाज में जे धर्म ऐं सेवा जूं नीतियूं शामिलु आहिनि त समाज जो पतन रुकिजी वेंदो आहे जय झूलेलाल